हमर गौरवशाली उपलब्धि तऽ इएह रहैया कि हमरा जे किछु समय बचैया जे पढ़ै लिखै बला रहैत छै ओकरा मोटिवेट केलहुँ अपन लक्ष्य दिस केना ओ केंद्रित रहत ताहि तरहक भावनात्मक गप सब बहुतो ओहि गौरवशाली जे सफलतम आदमी सब रहलै हँ तकर चारित्रिक चाहे ओ महापुरुषक सभक जीवन शैलीके दिस ओकरा हमरम उद्यत करबैत रहलहुँ आ शिक्षाके मौलिक जेकि हरेक चीजके संरक्षित कऽ सकैत छियै जँ अहाँ शिक्षित भऽ जायब तऽ